हमने एक आकास नमकीन से एक नमकीन का पेकेट मँगवाया था एक किलो पेकिंग था वो और वो खुला पेकिंग थोड़ा सा हल्का सा खुला हुआ मिला हमको तो उसमें जो प्रोडक्ट रखा था वो सारा खराब हो चुका है और ये कंपनी की बहुत बड़ी गलती है ऐसी गलती होना नहीं चाहिए लेकिन उसने गलती करी है उसके खिलाफ हम कारवाई करेंगे और ये जो आकास कंपनी है अच्छे बढ़िया नमकीन बनाती है लेकिन उसकी पेकिंग खराब होने के कारण उसका जो प्रोडक्ट है वो खराब हुआ है तो उसका हरजाना खरजाना सब उस कंपनी के माथे डाला जाएगा और उसपे ऐसा कारवाई की जाएगी ताकि वो उसका अगले में किसी को ऐसा खराब पेकिंग करके ना दें जिससे उसको परेशानी हो उसका प्रोडक्ट खराब हो कंपनी का नाम बदनाम हो और लेने वाला भी आदमी परेशान हो ऐसे शिकायत का मौका हमें कंपनी ना दे और हम इसकी शिकायत करते हैं कि भाई ऐसा प्रोडक्ट दिया तो इसका हरजाना तुमको भरना पड़ेगा